हाँ हेलो हाँ हम तऽ मेजरगञ्जसँ बोलै छियै कि हम पुनौराधामके सुनै छियै कि बड़ा बढ़िआँ पुनौराधाम हय पुनौराधाममे एकटा हमरा पूजा पाठ कराबैके हय

हाँ

अच्छा अथी पुनौराधाममे अहाँ रहै छी कि जानकी मन्दिरमे रहै छियै अच्छा तऽ सवेरेसँ जानकी मन्दिर रहै छियै कि पुनौरा पुनौरा मन्दिरपर रहै छियै कि आँय

अच्छा तऽ हम हमरा घर परिवारमे बहुत मने कष्ट दिक्कत चलै छै तनिका उहे देखाबै सुनाबै लऽ चाहै छियै हाँ हम देवकुली मन्दिर गेल रही तऽ उहोमे नहि ठीक भेल तकरा बाद जनकपुर धाम गेल रही तऽ उहो नहि ठीक भेल तऽ ओहिके लेल हम चाहैत रहलीहँ कि जानकी मन्दिरमे सुनलीहँ कि पण्डित जी बढ़िआँ हय तऽ ओहिके लेल हम जानकी मन्दिरमे आओर मने अइ अइलिहँ लड़िका सभके लेके तनिका देख दियौ हाँ हाँ

हम वैष्णो मातासँ भी फिरके हम चलि आयल छियै वैष्णों माता गेल रही ले अऽ

हाँ अच्छा तऽ अहाँ हमरा लड़िका सभके देख दियौ ठीक कऽ दियौ

हाँ ठीक हय ठीक अच्छा अच्छा ठीक हय ठीक ठीक ठीक